नमस्ते सिस्टर अरे शादी वादी पड़ी हैं हमको मसाज ओसाज कराना है हम सुने थे आप दुकान खोली हैं पालर की तो कितने तक का होगा मसाज अरे भाई जैसे हम आपके गाँव के हैं अग़ल बग़ल के हमको सस्ता कर कर देना हाँ अरे जैसे लोग एक दम लोकल ना करना कि गाँव पड़ोस के आदमी का अम आएँ तो फिर उसका यह जैसे पाए वैसे कर दें जान बूझ के कर देना अच्छा वाला कर देना कुछ बैलन्स कम कर देना ना हाँ हम शादी पड़ी है ना वहाँ पर जाना है तो अब यह फैसन के हिसाब से सजता है लड़की होता है बुजुर बुज़ुर्ग हो चाहे जो हो सभी फैसन दिखाते हैं शादी वादी में फिर हमने बोला कि हम भी जाएँ करवा लें थोड़ा चमक वमक आ जाए

ठीक है भीड़ तो नहीं भीड़ तो नहीं है आपकी दुकान में कह रहे हैं भीड़ तो नहीं है आपकी दुकान में हाँ मतलब अभी इस टाइम भीड़ है कि थोड़ी देर बाद आऍं हं ठीक है तो फिर आएँगे अभी आएँगे थोड़ा काम वाम कर लें तो अभी आएँगे थोड़ी सी भीड़ कम हो जाए ठीक है हम कल नहीं हम ही हैं अरे जैसे मतलब अब आएँ हम करवा लें और कोई कस्टमर बोलेगा तो बताएँगे फिर वहाँ जाकर अभी करवा लें आपसे पार्लर वाली नहीं है नहीं हम तो अकेले हैं ठीक है मैं आपको नमस्ते ठीक है अभी आएँगे नमस्ते

अरे अभी थोड़ा काम है ना घर पर कर लें तो अभी आएँगे तो तभी तक या इतनी भीड़ भी कम हो जाएगी कस्टमर भी कुछ कम हो जाएँगे तो अभी आ जाएँगे

ठीक है रखूँ मैं ठीक है फिर हम यहाँ